थार जाथाइयाव बिथा खालामनानै लिरनाय बिजाबफोरनि मादाव आं मोजां मोनसिन्नाय बिजाबफ्रा जाहैबाय हुमेन बरग'हायनि आत्मा नहनदान मामुनि रैसम गसुवामिनि माम'रे दरा थरुवाल आरो बे बिजाबखौ राव दानस्लाइनाय जाबाय बेखौबो आं एसे फरायदों भबेन्द्र नाथ सयकियानि जिभन रेखा आरो जिभन ब्रिट' बिनि अनगायैबो गोबां बिजाबफोरखौ आङो फरायबोबाय सिगांनिफ्रायनो जिगुजौ गुजि मायथाइ जिगुजौ गुजिनै मायथाइ बै समनिफ्रायनो आङो बेफोरबायदि मोजां मोजां बिजाबफोरखौ जाय थार जाथाइयाव बिथा खालामनानै लिरनाय बेफोर बिजाबफोरखौ फरायबोनो मोन्दों आरो बिनि अनगायैबो बर' लिरगिरि गेदेमा बिथांमोननि लिरनायखौबो आं फरायबोनो मोन्दों मोनसे बिजाब बिजाब बायदि ओंखारदोंमोन बै समावनो जिगुजौ दाइनजिसो मायथाइयाव महिनि महन ब्रह्म बिथांनि चिन हादराव दान्दिसे मोनसे दावबायारि गावनि मोनसे कनफारेन्सआव बाहागो लाहैनाय राव बिगियाननि कनफारेन्सआव बाहागो लाहैनाय बिनि बागै बिथाङा गुवारै बेखेवना लिददोंमोन आरो बे आंनि गोसोखौ जोबोद बोनो हादोंमोन बै समावनो मोनसे सानबोलावरि जाखां जाखांदोंमोन सेंग्रा समाव फराय फुबाय थानाय समाव चिन दावबायनायनि चिन हादोरनि सोमोन्दै लिरनाय बै कनफारेन्स नि बागै लिदनाय बेफोरखौ फरायनो मोन्नानै जोबोद गोजोनदोंमोन आरो धर'निधर वारि बिथां लिदनाय मैहुर बिजाबखौबो आं फरायनो मोन्दोंमोन आरो बेफोरखौ फरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो समब्रा समब्रि समावनो माखासे सानलाय मालाइसि बो ओंखारदोंमोन बेफोर बिजाबफोरखौ फरायबोनो मोन्दों गोबांखौ गोसोआव गैला आङो बांसिनै बुंनो थाङोबा एसामिस मिदियाम हारसाजों फरायनायखाय एसामिसनि सायाव बांसिन फरायदों आरो बिनि अनगायैबो इंराजि थुनलाइ निबो गोबां बिजाबफोरखौ आं फरायबोनो मोन्दों वर्डसवर्ड सेक्सपियार हमार बिथांमोननि गोबां बिजाबफोरखौ आङो फरायदों वार एन्ड पिस आरो माखासे बिजाबफोरनि मुंखौ गोसोआव गैला दा नाथाय आङो गोबां बिजाबफोर फरायनानै बिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोन्दों होन्नानै आं सानो